देखिए जब मैं पढ़ाई करता था उस समय मैं क्लास टू थ्री या फाइव में था उस समय हमारी स्कूलों में मतलब पेंटिंग बनाना और कला बनाना जो है सिखाया जाता था तो हम लोगों को पढ़ाई से ज़्यादा मन जो है कलाकृति और इसी सब चीज में अच्छा लगता था तो क्या करते थे कि वहाँ पेंटिंग बनाते थे वहाँ हम लोगों को टीचर को दिखाते थे और वो जो है अच्छे मार्स देती थी सबसे अच्छा मार्क्स देती थी और अच्छा भी लगता था और मन भी लगता था इसीलिए कला में हम सबसे अच्छे थे तो घर पे भी आके जो है वही बनाते थे इससे क्या होता है कि धीरे धीरे हमारी हाथों की जो है कला बनाने की जो है आदत जो है वो बन जाती है और कला अच्छा बनाने लगते हैं इससे क्या होता है कि भविष्य में हम इससे अपना बिजनेस भी कर सकते हैं अच्छे अच्छे पेंटिंग बना के उसको बाजार में सेल कर सकते हैं इससे हमारा जीवन रोटी भी चल सकता है और ये पार्ट टाइम में भी आप काम कर सकते हैं अभी क्या है कि डिजिटल कला हो गया है जैसे कि ब्रश प्रिंट प्रिंटिंग हो गया इसमें क्या होता है कि आजकल वॉलपेपर छपता है और फ्लेक्स हो गया है ये सब डिजिटल कला हो गया है इससे क्या होता है कि इन्सान का अपना हाथ का जो कला है वो पीछे होता जा रहा है और ये मसीन द्वारा प्रिंटिंग प्रेस वगैरह से छपाई लिखाई ये सब हो गया है इससे क्या हो गया है कि इससे बहुत लोग बेरोजगार हो चुके हैं हर तरह के काम के लिए मशीन आ गई है इससे क्या हो गया है कि बहुत लोग बेरोजगार हो गए हैं लोगों का घर नहीं चल पाता है तो मजबूरी में इंसान दूसरा काम करना स्टार्ट कर देता है लेबर का काम स्टार्ट कर देता है इससे क्या होता है कि आदमी का शिक्षा घट गया अब लेबरी करने लगा इससे इंसान का जो अंदर कला है वो छुप गया अब सारा काम मशीनेय करेगा तो इंसान कहाँ जाएगा